खुलो धंदो ॿधो धंदो ॿ धंदा थींदा आहिनि खुले धंदे में माण्हू छह खां ॿारहं पीसनि जो सेट खणिणो पवंदो आहे पर ॿधे धंदे में हीअं न थींदो आ ॿधे धंदे में माण्हू हिकु सेट ॿ सेट टे सेट वठी सघंदो आहे ॿधे धंदे में माण्हुनि खे आज़ादी हूंदी आहे जंहिं में हू जेतिरा सेट जेतिरा वॻा खपनि ओतिरा वॻा वठी सघंदो आहे पर खुले धंदे में छह खां ॿारहं सेटनि जो पैइरु ईंदो आहे उहो वठणो पवंदो आहे ॿ खुले धंदनि में जाम अलॻि अलॻि वैराइटीयू ईंदी आहिनि जंहिं मे हू अलॻि अलॻि सेट खणी सघंदो आहे वॻनि जा सेट खणी सघंदो आहे ॿधे धंदे में माण्हुनि खे हिकु ॿ या जेतिरा खपनि वॻा वठी सघंदो आहे हुन में बि ॿधे धंदे में बि हुन खे वैराइटी मिलंदी आहे जो की अलॻि अलॻि साइज़ुनि में ईंदी आहे अठावीह खां वेंदे पंजाह कमर ताईं जींसूं ईंदियूं आहिनि ऐं एम एल एक्स एल डबल एक्स एल फाइ एक्स एल जा मथां जा टॉप कुर्तीयूं बूशेटूं ईंदी आहिनि हुन में मूंखे अगरि खुले धंदे या ॿधे धंदे में इंट्रेस्ट आहे त मां ॿधो धंधो वठणु ख़ुलनि खोलींदमि जंहिं में मां ग्राहकनि खे हिकु वॻो ॿ वॻा टे वॻा जेतिरा ग्राहकनि जी ज़रूरत हूंदी ओतिरा वॻा हुन खे ॾींदुमि मां साम्हूं खां छह खां ॿारनि सेटनि जो वॻनि जो जो सेट ईंदो आहे उहो खणंदुमि ऐं हुन में वैराइटीयूं बि खणंदुमि जीअं मां ग्राहकनि खे वधीक में वधीक वैराइटीयूं ॾई सघां त हू बि वधीक में वधीक वॻा मुंहिंजे हितां ख़रीदी करे सघे हुन खां पोइ मां उन में सभु साइज़ूं रखंदुमि अठावीह खां वेंदे पंजाह कमर ताईं सलवारूं जींसूं सभु रखंदुमि ऐं कुर्ती टोपनि में एम एल एक्स एल डबल एक्स एल फाइ एक्स एल जो बि साइज़ूं जी ईंदियूं आहिनि हो मां ख़ुशी ख़ुशी ग्राहकनि खे ॾींदुमि जंहिं सां ग्राहक अॻियां बि मूंखां ई ख़रीदारी कनि